हैल्लो हैल्लो भैया क कुत्थें तकर जन्दे तुस मतलब अस दिल्ली दा आए दे न ते तुसें भैया मि सनाओ कि मैं पत्नीटाप दा नां ता बड़ा सुने दा कि मतलब पत्नीटाप बहुत खूबसूरत जगह ते उत्थै दा केह् किन्ना किलोमीटर दूर ऐ ते किन्ना कराया ऐ उत्थें दा जी भैया साढ़े कन्नै कोई दस बंदे न ते निक्की गड्डी जंदी उत्थे जां बस जंदी अच्छा अच्छा तुसैं तुसें नत्थाटाप बी उदे बिच करुना ते सनासर बी अच्छा भैया ते कन्नै कोई मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा ते नि ना होग कोई मतलब भैया जम्मू दा किन्ना टैम लग्गी जाग ते भैया सनासर किन्ना किलोमीटर दूर ऐ पत्नीटाप दा अच्छा अच्छा फिर ठीक ऐ भैया

ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक यू भैया